औ हेल'

नायाथ' मोनो मोजां मोजां ना मोनो गोग्रोमना मोनो सारनानै मोनो बिदिनो सिंगि मागुर बालाबाथिया थुरि थुरि बा मोनो सुल मोनो जोङो बिदिनो एखमबा जाबाय जाख'नो हायाबा जों फान्नाय जायो आरो जानो एखमबा जाख'नो हायाबा फानो बुरजा बुरजा मोन्नाय जायोबा मोनो फ्रायनो मोनो एखमबा

हरो सम सम हरो सम सम जायो सम सम हरो गिदिर गिदिरबो मोनो सुल मोनो एखमबा एखमबा बिदिनो फुख्रिनि बाहेरानि थाफैनाय मोनो एखमबा बारलि मोनो औ बिलोया गिदिरथार बायरानि मानसिथ' सोनाय जाया बिलोयाव सोया बे गावबागाव एरिया जायगानिल' औ गामि एरिया बायरानि मानसि सोया आरो थायो बाहायनो लायबानो मोनो नाखौनो औ औ दे